हँ हँ हँ कतेक लैके हइ उँह देब सुन्दर लेबै एक हजारके क्विंटल छै हँ किए नहि बेचही लए ने कयने छियै खेती हूँ ठीक हइ लऽ लियै भेजबु हूँ हूँ बुझलियै ठीक हइ भेजा देब पन्द्रह सए

हँ कोन कोन सब्जी लेबै हेलो कोन कोन सब्जी कोन कोन सब्जी लेबै गोभी हइ आलू हइ टमाटर हइ भिण्डी हइ परवल हइ केतेक केतेक सब हँ कत्ते कत्ते लेबै सब ओ सबके भेल पन्द्रह हजार ठीक हइ गाड़ी भेज देबै हँ तऽ सुबेरे ने लऽ जेबय हँ अहाँ अपनो अयबै ने हँ तऽ अहाँ अपने ने अयबै हँ ठीक हइ